मुझे लगता है कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है क्योकि कुपोषण जो बच्चे कम खाते हैं उनको कुपोषण होता है लेकिन वह जो मतलब कुपोषण जो जिन जिन बच्चों के साथ होता है ओ बहुत मतलब कष्ट पाते हैं मतलब खाली बच्चों को भी तो नहीं होता कुछ कुछ महिला को भी होता है इन मतलब इस रोगों में क्या होता है न उनका जो मांसपेशी है वह कमजोर हो जाता है वह थोड़ा मतलब सोते सोते रहते हैं उनको जुकाम बहुत होता है वह बहुत थकान अनुभव करते हैं मतलब वह वजन कम नहीं बढ़ता उनका जो वजन होता है वह नहीं बढ़ता ओ मतलब भीटामिन की कमी की वजह से यह सब होता है और मुझे लगता है अगर आपका मतलब खाद खाना में जो भिटामिन का मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो यह सब घट जाएगा यह नहीं होगा अगर आप कुपोषण से बचना चाहते हैं तो आपको फल दूध अनार यह सब खाना पड़ेगा और मुझे लगता है जो बच्चे यह सब नहीं पा रहे हैं मतलब साफ पानी और अच्छा भोजन उनको नहीं मिल पा रहा है अगर वह बच्च मतलब जन्म से ही ऐसे है मतलब जन्मों से ही जो मतलब रस्ते से पड़े हैं मैं पड़े के बड़े हुए है उनको मतलब उनके शरीर में ही यह संतुलन हो गया है की वह कम खाना में रह सके लेकिन जो अगर जो बच्चे जन्म से अच्छे से बड़े हैं लेकिन बीच समय में वह कम खाते खा रहे हैं यह उनको प्रॉब्लम हो सकता है की कुपोषण उनको हो सकता है यह मुझे लगता है